मां सभिनीनि मौसमनि जो मज़ो वठंदी आहियां जीअं ऊन्हारो चालू थींदो आहे गर्मीयुनि में असां त पहिरां वैकेशन करणु नानीअ जे घरु हली वेंदा आहियूं उते वञी करे सभु मुंहिंजी मासियूं ईंदियूं आहिनि त असां सभु गॾ थी करे घुमणु वेंदा आहियूं हुते मस्तु ॻाल्हियूं ॿोलियूं राति जो सभु सुम्ही पिया हुजूं त ॻाल्हियूं कयूं गॾु रोटी ठाहियूं खाऊं सभेई मज़ा मस्ती कंदा आहियूं उन्हनि जा ॿार सभु गॾ थी करे असां सभु खे मस्ती मज़ाक कंदा आहियूं मुंहिंजी नानीअ जे घरु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे उते असां केॾी केॾीमहिल सुठी सुठी वैरायटियूं बि ठाहींदा आहियूं गर्मीयुनि में कचरियूं असांखे ॾाढी वणंदियूं आहिनि त पटाटनि जी कचरियूं सभिनीनि खे वणंदियूं आहिनि पटाटा बाफ़े करे उन खे रधे करे पोइ असां उन खे सुकाए करे कचरियूं ठाहीदा आहियूं ऐं गर्मीयुनि में सॼो सालु असां साॼे रखींदा आहियूं उन कचरियुनि खे पोइ चांवरनि जूं कचरियूं गुलु कचरियूं जेकी चइबी आहिनि उहो बि असां ठाहींदा आहियूं उहा सभु मां मुंहिंजी मासियुनि खां सिखंदी आहियां की कीअं ठाइबो आहे इन खां पोइ सर्दी सिआरो चालू थींदो आहे त सिआरे में मां असां सिआरे में घुमणु वेंदा आहियूं सिआरे में जीअं त टूर कबो आहे प्रवास पिकनिक मनाइबो आहे अहिड़ी रीति असां सभु वेंदा आहियूं असां हिते जूनागढ़ में गिरनार आ्हे त गिरनार ते असां सभु सिआरे में चढ़णु वेंदा आहियूं गिरनार ते नव हज़ार नौ सौ नवाणवे पगथी आहे पोइ असांजा मामा मासियूं सभु ॿाहिरां खां ईंदा आहिनि हिते गिरनार चढ़ण लाइ उन में बि असां ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं मस्तु चढ़ंदा वेंदा आहियूं हुते नाश्ता खणी वञूं नाश्ता कयूं सुठी क़ुदिरती ॾिसंदा आहियूं नेचर ऐं असां घुमंदा आहियूं ऐं चौमासी में चौमास में असां बरसाति जो मज़ो वठंदा आहियूं बरसाति में शाम जो घरु सभु वेठा हुजनि त असां भजिया ठाहे खाईंदा आहियूं पकोड़ा तरियूं ऐं खाऊं अहिड़ी रीति असां टिनिनि रूतुनि जो ॾाढो मज़ो वठंदा आहियूं जीअं त असांखे इहा लॻंदो आहे की पंहिंजे इन भारत देश में टेई रूतूं बराबरि अचनि थियूं पियूं ॿियनि देशनि में या त ॾाढो सीउ आहे या त ॾाढी गर्मी आहे पर असांजे गुजरात में टेई रूतूं बराबरि अचनि थियूं त असां उन टिनिनि रूतुनि जो मज़ो वठंदा आहियूं